औ खोनादों अ औ आंनोमोन जोंनि दखानदारा

फिसाद्रायमोन ना इसे लानाया साइजआ साइजआ फिसा जागोन ना इसे ओरैनो ओरैनो मा सेन्देल लांदोंमोन औ औ

सोलायनो हानाया सेन्देलखौ लाबोफिनना नायलाय ओरै

बाहायबायमोन होनबाथ' होनबाथ' नायनायनांसिगोनसो एसे उनाव

दखाना बिदिनो बुधबार सुनिबाराव खुलिनाय जायो हाथायाव औ टाइमजोंथ' खोथा गैया फुङावनो खुलियो खुलिनाया मोनगोन

औ लाबो लाबोफिन्दो दे नायलायनोसै

औ दा सुनिबारावनो

हागोन हागोन फैनो हागोन

अ अ लोगो हमनोसै दे जागोन अ बिदिनो खालामगोन औ औ औ जागोन